जोंनि बर' हारिआव आं उन्दै समाव नुबोनाय बायदिब्ला जोंनि फोरबोआ बैसागु बोसोराव खनसे जायोमोन बेहाय बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो जोबोद मोजां ज' ज' लोगो जानानै रंजाबोयोमोन जोंनि बर' हारिआव बे बैसागु बोथोराव गाननाय जोमनायफोरा जोबोद समायहोयोमोन माने आं उन्दै समाव नुबोनाय बायदिब्ला गोदोनि बुरि बुरिआ बैसागु बोथोराव फुलकुरि सना आगर गुबै दखना गोमो ओमफ्राय ब्लाउसआ गोजा ओमफ्राय हाजो आगर जोमग्रा गोजा एरखोनाय बेफोरखौ गाननानै समायना रमायना न' न' हाबनानै मोसायो रंजायोमोन बेफोरबायदि नुथाइआनो जोंनि हारिखौ खौसेथियाव लाबोनायबो जायोमोन उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बे बैसागु बोथोराव गोदान दखना गोदान गस्ला गोदान जोमग्रा गानै जोमै रंजायोमोन आरो जोंनि बर' हारिया बेनो सिनायथिजानाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि द्रेसावनो जोंनि बर' हारि बैसागुआ बयजोंबो सिनायजानाय नाथाय दा बैफोरबायदि समखौ नुथाइफोरखौ नुनो थांलिया दानिया द्रेसफ्रा आलादा जाबोबाय गोदोनि बुरिफ्रा मालाय बैसागु बोथोराव खोमायाव दावा बिबारनिबो खेरा बानायनानै गानोमोन आरो सोरबाबा हाल्दैखौबो खेरा बानायनानै गानोमोन आरो दसेनि थाखाय बिबारनि माला सुनानैबो गानोमोन खानायावबो बिबारनि माला बानायनानै गानोमोन बेखायनो नुथाया गोदोनिया समायनासिनमोन दा बेफोरखौ गोमालांनाय बायदि नुनो हमबाय दानि बोथोरनि गाननाय द्रेसफ्रा एसे आलादा जाबोबाय गोदोनासो साबसिनमोन रंगिना संगिना नायनो मोजांमोन